य'गाया जोंनि थाखाय जोबोत गोनांथार य'गा खालामनो हानाया फुंआव सिखारनानै य'गा खालामनो हानाया जोबोत गोनां जाबाय दानि जुगाव आजि खालि जुगाव जानायनि फ्रायनो प्रब्लेम थानायनि फ्रायनो प्रब्लेम आरामआव बांसिन थायो दानि मानसि फोरा बेनि थाखायनो य'गा खालामनाया जोबोत गोनां आरो आरो जोङो एकसारसाइस आजिखालिथ' बुहुत ओंखारबाय जुमबा आरोबाव जिम खालामनाय बेफोरखौ टाइम गैया बाबो दसे बाबो आदा गनथा सोआवहाय जोंनि थाखाय मोजांथार आरो एकसारसाइस खालामनो हानाया बेनो मानसिया आजिखालिनि जुगाव बयबो साख्रि मावनानै टाइम मोना दिहुन्नो हाया बेनो आरो किनथु दसे समबाबो जोङो टाइमखौ दिहुन्नानै एकसारसाइसखौ खालामथार नांगौ फुंनि समाव बा इभिनिं समावहाय बेलासिनि समफोराव हाय आरो आमफ्राय आरो जों गथ'फोरखौ जों बिदिनो फोरोंलांखानांगौ माने गथ'फ्रा जाहाथे फुंनि हेबित जालांथों आरो फुंआव सिखारनानै बिदिनो प्रनायम खालामनाय आसथम आसथोमा खालामनाय बेफोरखौ आलालोम बिलोलोम खालामनाय बेफोरखौ एथ' हेभि एकसारसाइस नङाबाबो एसे लाइतलि खालामनानै जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ आरो जों खालामनाय लोगोसे गथ' फोरखौबो लाफानानै खालामनो हायो बे आरो जोबोत गोनां दानि जुगावहाय एकसारसाइसा आरो